दिक्खी लैओ हून जि'यां अस एंटरटेनमैंट दी गल्ल करचै नुआढ़े बिच ना बड़ा बड्डा चेंज आ दा जि'यां हून पैह्लें लोग होंदे हे ना अपने कल्चर गी बचाइयै रखदे हे अपने कल्चर कशा बाह्र निं जंदे हे ते हून जि'यां दिक्खी लैओ मतलब लोग हून अपने कल्चर गी छोड़ा दे पैह्लें जनानियां भाखां शिंजां चन्न इं'दे कन्नै मतलब एह् सारा मतलब इक कल्चर हा हून दी जेह्की कुड़ियां न ते ओह् इ'नें चीजें गी मतलब करने कशा शर्म करदे जैदातर दिक्खेआ जा ते सिटी बिच एह् ऐ सिटी बिच लोग मतलब बड़े जैदा हून बाह्रे दा जेह्का ट्रेंड ऐ ओह् इत्थै औंदा दे जेह्के मतलब हिमाचल दिक्खी लैओ ऐसा निं ऐ कि सारे के मतलब कल्चर ही भुल्ली गेदे जि'यां हिमाचल होई गेआ जां कश्मीरी बगैरा मतलब इ'यां अपने कल्चर गी बी बचाने दी कोशिश करदे जि'यां प्हाड़ी मतलब प्हाड़ी जेहका कल्चर ऐ न उ'नें अजें बी उ'नेंगी उ'ऐ ने मतलब मेंटेन करियै रक्खे दा हून ते जि'यां हून कल्चर दी गल्ल करचे डांस बगैरा इं'दे बिच बी बड़ा चेंज आए दा पैह्ले जेह्का मतलब परानी गल्ल के किश होर के ऐ ही हून मतलब बड़ा जैदा चेंज होई गेदा ते अजकल ते मतलब इ'यां हून अगर गल्ल करचै टीवी शीवी एह् ते मतलब पैह्लें जि'यां होंदे हे टीवी इ'यां कलर केह् आखदे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होंदे हे हून आई ऐठे दे कलरफुल टीवी हून ते स्मार्ट फोन आई ऐठे दे हून इंटरनेट आई ऐठे दा बड़ी चीजां आई ऐठी दियां जेह्दे बिच अस नवें नवें तरीके दे मतलब अस बड़ी चीजां सिक्खी सकने अजकल पढ़ाई बिच बी एह् जेहके स्मार्ट फोन जेह्के इंटरनेट बड़ा जैदा हेल्प करदे असें अस पूरे अच्छे तरीके कन्नै हर इक कन्सैप्ट हर इक टापिक गी समझी सकने पैह्लें मतलब इन्ना जैदा ओह् निं हा इन्ना जैदा असान निं हा हून मतलब एह् इंटरनेट दी वजह् कन्नै पूरा मतलब बड़ा जैदा इजी मतलब बड़ा जैदा असान होई गेदा सारें आस्तै अस हून आनलाइन किन्ना किश सिक्खी सकने रुट्टी बनाना डांस करना मतलब बड़ी जैदा ऐसी ऐसियां चीजां न जेह्ड़ियां अस आनलाइन सिक्खी सकने आं हां ते कन्नै अगर गल्ल करचै हून होर बी बड़ी चीजां ऐन जि'यां हून पैह्लें कम्प्यूटर नेईं होंदे हे हून कम्प्यूटर दा जमाना आई ऐठे दा मतलब हून ते एडवांस मतलब बड़े जैदा हाई लेवल दे कम्प्यूटर आई ऐठे दे जेह्दी वजह् कन्नै मतलब पूरी जेहकी साढ़े जेह्के नौजोआन न हून बड़े जैदा फायदे बिच न नमीं नमीं चीजां सिक्खी सकदे हून ओह्